ہیلو سر جی نمشکار گپتا جی ٹریول سے بول رہے ہیں سر جی آپ سے گاڑی کو کہا تھا آپ نے گاڑی جو بھیجی آپ کا ڈریوا ڈرائور جو تھا وہ بالکل بیکار ڈرائور تھا بھائی تمام بدتمیزیاں اس ڈرائور کے اندر تھیں اور آپ نے گاڑی بھی ایسی بھیجی کہ ادھر سیٹ گندی پڑی ہے ادھر وہ گندہ پڑا ہے اور تمام گندی ہوئی پڑی تھی آپ کی گاڑی آپ نے پیسے تو سارے لے لیے پر آپ نے گاڑی بھی صحیح نہیں بھیجی اور ڈرائیور بھی آپ نے صحیح نہیں بھیجا ڈرائیور ایسا تھا کہ بالکل بدتمیزی سے بول رہا تھا اور بدتمیزیاں کر رہا تھا طرح طرح کے بےادبی الفاظ بول رہا تھا جس سے ہم کو ناگوار گزرا تو آپ سے یہ شکایت ہے کہ آئندہ اگر آپ گاڑی بھیجیں تو گاڑی صاف ستھری بھیجیں اور ڈرائیور اچھا سمجھدار بھیجیں جس سے ہم سفر کو آسان بنا سکیں جی شکریہ